भैया मैंने आपके यहाँ से भोजन का ऑर्डर दिया था पिछले दो घंटे से मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे भोजन के आने का आपने उस वक़्त जब मैंने आर्डर किया था तब समय उस में कुछ पैंतालीस मिनट दिखा रहा था अभी पैंतालीस मिनट से भी ज़्यादा हो चुका दो घंटे होने को आए अभी तक मेरा खाना मेरे पास आया नहीं है तो आप मुझे बता सकते है इसका देरी का कारण क्या है क्या वजह से वो इतना लेट हुआ है मुझे दो घंटे हो गए इंतज़ार करते करते भोजन के लिए तो मुझे बताओ आप कि इतना अधिक ज़्यादा समय क्यों लग रहा है आपको या तो आपको पहले बोलना नहीं चाहिए उसमें आप उस में दिखाया हुआ है के आप पैंतालीस मिनट में भोजन पहुँचा दोगे मेरे पते पे पर आपने पते पे पहुँचाया तो नहीं तो इसका मुझे कारण आप इसको बताओ मुझे ये इतना अधिक समय क्यों ले रहा है और इसको देरी जितनी भी आपने देरी करी उसको जल्दी से मुझे आप बताओ और जल्दी से जल्दी भोजन भेजने की आप कृपया करो प्लीज़